हँ युरिआ की दर दै छथिन युरिआ छै

हँ गो की दर दै छथिन

की दर दै छथिन हँ तऽ सब जोड़िके होएत बीस किलो भेज दिऔ

सब दाम जोड़िके भेज दिअथिन हँ खेतमे देना छै ठीक छनि हँ सबटा जोड़िके बता दी सबटा जोड़ि लिहथि आरो सब सब खाद जोड़िके भेज दिऔ कखनि भेजथिन धानके बीआ छनि धानके बीआ सब धानोके बीआ भेज दिहथिन सबटा पैसा जोड़ि लिहथि अपन जे जाइ छी

गोबरके खाद सब तऽ देलियै ओ एनाही खाद देला से थोड़े होयतो ओ खाद बढ़ि देबनि ठीक छनि ठीक छनि आयँ हे देखै लऽ कहै छौ